खेनाइ खेनाइ बनबैके लेल हम ओकरा सबकेँ बिजनेसमे नहि अनलहुॅं खेनाइ बनेला हमरा एकटा अपन बहुत प्रसन्नता भेल हँ जहिया खेनाइ बनेलहुॅं कोइ कहलथि जे कि आइ अहाँ किछु खुआउ तऽ ओ बनेलहुॅं हँ बढ़िऑं जेना आ खूब बढ़िऑं जेना बनि गेल आ ओ सब प्रशंसो केलथि हमरा लेल बहुत बढ़िऑं जेना जेना कोनो चीज शुरू भेल जेना आलू कोबी बनेलहुॅं या कोनो चीज आलू भुजिये बनेलहुॅं कोनो चीज बनेलहुॅं तऽ ओ चीज बढ़िऑं जेना एकेबेरमे बना लेलहुॅं जेकि हमरा ई छलै जे हम देख देख अगर जे कोनो चीज देख लै छी बनबैत तऽ ओ हमरा सँ बनि जाय यऽ ओहिमे हमरा कोनो चीज दिक्कत नहि यऽ आ हमरा आदत अइ जे कि कि कोनो चीज अगर बनबै छी तऽ जल्दी ककरोसँ पुछियै नहि आ खूब बढ़िऑं जेना बनि जाइया ओहि लेल हमरा खूब बढ़िऑं ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइया खूब बढ़िऑं जेना आ ओकरा हम बिजनेस नहि बनेलहुॅं अपन घरेमे जे छै से सब आदमी मिलके खेलहुॅं पिलहुॅं आ खूब बढ़िऑं जेना बनि जाइया आ ओहिलेल कोनो दिक्कत नहि आ कोनो चीज भेल जेना तरकारी तिमन तऽ ओ सब तऽ बना लै छी जेना हलुए भेल तऽ हलुए बनेलहुॅं कोनो सबचीज हमरासँ भऽ जाइया बनायल ओहिलेल हमरा कोनो दिक्कत नहि होइया खूब बढ़ जेना हम बना लै छी जे कोनो तरकारी नहि भेल तऽ ककरो सँ देखलौं आ खूब बढ़िआ जेना ओ सीख लेलौं